इक वन डे मैच चला दा हा जेह्दे बिच जुवराज सिंह नै छे छक्के मारे हे बालर हा स्टोट ब्राट ते उस ओह् मैच दिक्खने दा सारें कशा ज्यादा गै मजा आया हा असें ते ओह् मैच मतलब की जिन्ने बी मतलब होगे ज्यादै ज्यादा हिन्दोस्तानियें जिन्ने बी होंगन उ'नें सारें गै बड़ा गै ओह् इक रिकार्ड बनी दा और कोई वन डे मैचें च मैं अजै धोड़ी कोई दिक्खेआ नि है कि जिनै जिस बंदै छे छक्के किट्ठे छें बालें च मारे दे न ओह् बी में बालर हा जेह्ड़ा ब्राट हा इ'यां गै इक मैच होआ हा जेह्ड़ा पुणे दे बैंगलोर दे बिच आई पी एल टी ट्वांटी जेह्दे बिच क्रिस गेल नै पता नि सोलां छक्के मारे हे ते चोक्के नुआढ़े पता निं तिन्न पता नि चार चोक्के हे इक सौ ते पच्हत्तर रन्न उस मतलब कल्ले मारे हेट ते ओह् दा मैच दिक्खने बी बड़ा गै मजा आया हा असें इयां गै क्रिकेटर दे बारे च दिक्खेआ जा ते जो सचिन तेंदुलकर होइये जियां उनें सौ शतक मारे सचिन तेंदुलकर नै इयां मगर उंदा रिकार्ड दिक्खेआ जा कोई त्रोड़ी निं सकदा ऐ सचिन तेंदुलेकर दा अज्ज बी जेह्ड़े मतलब प्लेयर जेह्ड़े खेला दे न क्रिकेटर अज्ज कल ते बड़ी फैसिलिटियां आई दियां क्रिकेटर दे बारे च नमें नामियां मतलब नमें नमें मुड़े न जेह्ड़े अज्जकल बैट जां ग्राउंडें च बड़ा फर्क आई दा मगर जो सचिन तेंदुलेकर नै जिस टैम ग्राउंडै बिच मतलब छे सौ शतक मारे दे उनें उं'दा रिकार्ड इ'यां त्रुट्ना बड़ा मुश्कल ऐ ते सचिन तेंदुलेकर इक क्रिकेटर दे इयां दिक्खा जा भगवान गै न ते ' क्रिकेटर दे बारे सचिन तेंदुलेकर दे बराबर अजै धोड़ी ते मिकी मेरी नजरें बिच ते कोई मिकी ते लब्भेआ है नि ऐ ते में उं'दा बड़ा फैन आं इ'यां सचिन तेंदुलेकर दे बारे ते बड़े इ'प्लेयर हे ओह् बड़ी अच्छी ओपनिंग दिंदे हे इंयां शांत डिया टीम ही ते अज्ज ते मतलब बड़े बंदे आखदे न की जि'यां जि'यां मतलब कि अज्ज बी जेह्ड़े नमें प्लेयर न ओह् आखदे न कि अस बी मतलब सौ शतक अस मारुना मगर उं'दे टैम जेह्ड़ी ग्राउंडां होन्दियां हियां ओह् बड़ी बड्डी बड्डी ग्राउंडां होन्दियां हियां अज्ज जेह्ड़ी ग्राउंडां न ओह् कोई बिच टी ट्वेंटी बी होंदे जां टी ट्वेंटी मैच होंदे हे पैह्ले शड़े वन डे मैच गै होंदे हे बड्डी बड्डी ग्राउंडां होन्दियां हियां उ'दे छक्का मारदे बी इन्ने चक्के नेहे बजदे जेह्के अज्ज दे अज्ज दे जेह्की टीमां न